एकटा पेन मँगेलहुँ हम ओहिके बाद पेन मँगेलाके बाद कि छै कि पेन मँगेलाके बाद देखलहुँ चलाके तऽ चलेलाके बाद बहुत नीक लागल चलबैमे चलेलाके बाद होइ छै पेन एगदम वर्ड ओहिसे वर्ड राइटिन्ग लिखैलए वर्ड राइटिन्ग लिखलाके बाद कि छै कि से नीक लागल देखैमे भी राइटिन्ग भी नीक लागल पेन पेन बहुत ही बेहतर छलै आओर देखि ओहिके बाद मँगेलहुँ मँगेला पेन मँगेलाके बाद कि छै कि मँगेलहुँ तऽ ओहि टाइममे तऽ नहि नीक लागल रहै लेकिन ओहिके बाद हम राइटिन्ग जब लिखलहुँ ओहिसे किछु लिखलहुँ तऽ बहुत बेहतर लागल बहुत नीक लागल